एक ऑडियो बूक हालींच ऑर्डर केल्लो तेचे संदर्भांत सांगपा म्हळ्यार खूब सुंदर असो ऑडियो आशिल्लो खास करून तेजे जे उच्चारण आशिल्ले तें खूब सुंदर आशिल्ले आनी पूर्ण जे पुस्तक आसा जे तें पुस्तक ऑडियो स्वरुपांत आशिल्लें तातूंतले खंयचेच खंयचोच एक टोपीक खंयचोच विशय वगळ नासतना पूर्ण विशय तेमी सगळें सुरवाते पासून शेवट पर्यत सगळें ऑडीयो स्वरुपांत आशिल्लो ती एक बरी गजाल उच्चारणाच्या बाबतींत खूब समाधानी आसा आनी जो सावंड आशिल्लो जो आवाज आशिल्लो तो खूब सुंदर आशिल्लो सुबक आशिल्लो आणी त्रासदायक अजिबात नाशिल्लो